तखन खेती के रखरखाव के लेल फालतू जानवर से चरय से बचबे के लेल प्लॉट खेतक आड़ी के चारू तरफ से बाँस के खंभा से गाड़ दै छियै आओर पतरकी तार से चारू तरफ से मेड़ के रखवाली के लेल काम कर रहल छी ओहिमे लागत तऽ बहुत लगैया लेकिन फसल बचाबऽ के लेल इएह काज कऽ रहल छी जहाँ तक जंगली जानवर जे होइ छै घोड़गदर या नील गाय कहै छै ओ बड़ जिआन करैया हमरा सबके एहि सब आओर गाँव के माटि बला त आवारा माल नहिए के बराबर छै आओर सरकार भी मतलब कोइ जंगली जानवर के रोकथाम के लेल कोइ व्यवस्था नहि करै छै आओर अपने सबसे सविनय प्रार्थना अछि जे अछि जे अहुंसब के विभाग से कोइ व्यवस्था होइ तऽ पहुँचाउ गाम के बहुत लोक के तऽ बाँस तार से ना घेरलक सामर्थ्य छनि तऽ मचान गाड़ के रखवारी करै छथि लेकिन सम्भव ओतना रखवारी सुरक्षित ना भ रहल अय आओर इएह सब समस्या है आओर हम विशेष की बता सकै छी